मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता हूँ मैं उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि वो आगे चल के अच्छा पढ़ लिख के बढ़िया पोस्ट पर पहुँचे जिससे नाम रोशन हो